अस जोल्लै मछ्ली पगड़दे रेह् साढ़े कोल बड़े तरीके होंदे मछली पकड़ने दे अस जमीन च बिस्कल निकलदी बिस्कल उसी निकलियै मछली दे कंडै कन्नै लानी ते कंडै कन्नै लाइयै मछली फिर उत्थें तलाब बिच सुट्टनी जां नालै बिच सुट्टनी जित्थां मछलियां मिलन ते ओह् कंडै कन्नै मछली बिकसलां लाइयै अश मछलियां कड्ढी लैंदे ते पकड़ी लैंदे रेह् अगर बिकसलां नेईं मिलन ते फिर अस लांदे रेह् आटा मलाइयै आटा घोलना पानी बिच आटा घोल्लियै फिर उसी गुनना ते गुन्नियै उसी मुट्ठ इक्क गुन्नी लैना ते उसी फिर केह् करना मलियै ते आटा उसी थोह्ड़ा बरीक करियै अग्गें कंडै कन्नै लाई ओड़ना बीड़ी कन्नै लाइयै मछली आह्ली बीड़ी लाइयै ते उसी चार पंज बीड़ियां लानियां ते थोह्ड़ा आटा लाइयै उसी मछली सुट्टी ओड़नी नालै च नालै च जां तलाब बिच सुट्टी ओड़नी ते फिर ओही आस्तै आस्तै मच्छली खंदी आटा ते जोल्लै मुक्कनै आह्ला होऐ ते मछली कुंडै च फसी जंदी मछली पकड़ने दा तरीका की बिकसलें कन्नै ओह् आटा लाओ ओह्दे कन्नै कोई मुरगे मीट दा कोई बी पीस लाई ओड़ो मछली तां बी ओह्दे कन्नै पकड़ी जंदी ते जे नेईं तां मिक्चर सुट्टी लैनी मिक्चर अग्गें सुट्टनी ते जेल्लै तरा करदी होग ते ओह्दे कन्नै पकड़ी लैनी ते फुल्लियां सुट्टियै कोई बी चीज़ फुल्लियां सुट्टियै उसी मच्छली इंया तरदी ऐ तां मच्छली ते जाल पाना तां मच्छली सारी ओह्दे कन्नै आई जंदी पकड़ियै

पकड़ियै फिर परती तलाब च सुट्टी ओड़ना ते नेईं दिल करै ते घर लेई आह्नो अपना घर बनाई लैओ निक्का जेहा छपड़ी जेही उसी मच्छलियें ई गी ओह्दे बिच रक्खो ते पाली लैओ मच्छी पकड़ियै ते उसी फुल्लियां खलाओ मिक्चर खलाओ सारा किश मछलियां पकड़ी लैंदे ते रक्खी लैंदे कोल ते बड्डी बड्डी होंदी ते तलाब च छोड़ी ओड़दे मच्छी पगड़ी लेई तां हर चीज़ दा इक्क तरीका होंदा मछली पकड़ने दा ते जेडा बिकसल कन्नै पकड़ोंदी मछली जादा बिकसल कन्नै आटै कन्नै मछली बंदा जादै पकड़ी लैंदा जल्दी मछली उंदे कन्नै बिकसले कन्नै जल्दी आई जंदी मछली बरसांती निं बिकसलां निकलदियां जेह्ड़ी मछली नेईं पकड़ोऐ ते उसी कंडै दा बिकसल कट्टियै थोह्ड़े हारे लाइयै ते उसी मछली खिच्ची लैओ बाहर जोल्लै मछली आई जंदी बाहर ते आपें अपने आप च कुंडै च फसी जंदी मछली मछली जोल्लै फसी जंदी ते जंदी गै निं ऐ कुदै ते फिर अग्गें बिकसलां नेईं मिलन ते ओह् आटा गुन्नियै ते मच्छली पकड़ी लैओ नेईं तां सुट्टी लैओ फुल्लबड़ियां सुट्टियै पकड़ी लैओ कोई बी चीज़ पाइयै सुट्टी लैओ ते मछलियां पकड़ी लैओ जिन्नी मरज़ी करी लैओ मछलियां किट्ठियां करियै ते मछली मछली हर चीज़ मछली खाई सकदी ऐ रुट्टी कट्टियै फुलकै कट्टियै आटे दे फुलके बनाओ ते मछलियें गी देओ मछलियां उत्थें खाई लैंदियां सारियां फुलके कन्नै बी खाई लैंदियां उसी वनैना केले लैओ रक्खो उसी बी खाई लैंदी आइयै उसी पकड़ी लैनी मछली ते पकड़ियै ते कंडे कन्नै लाओ ते मछली पकड़ी लैओ ते पकड़ियै ते अपने कोल रक्खो ते नेईं ता नाले तलाब च सुट्टो पकड़ियै